नमस्ते हमको लकड़ी चाहिए हमको आम की लकड़ी चाहिए चौकी चाहिए हाँ

हाँ आपके पास कितनी लकड़ी है कौन कौन लकड़ी है में चार सागवान के लकड़ी का हमके दरवाजा चाहिए सोफ़ा सेट चाहिए अलमारी अलमारी चाहिए अभी तक तो नवम्बर तक चाहिए नवम्बर तक चाहिए नवम्बर तक नवम्बर तक चाहिए नवम्बर तक दाम बताइए इसका दाम बोलिए कुछ कम उम नहीं करेंगे इसमें सौ ही रुपया कम करेंगे तो क्या करेंगे चलिए तो नमस्ते